चन्दौली से मैं बाजार गई थी इसलिए स्वीटर लाने उस स्वीटर में रंग तो ठीक था फिर रंग बेकार हो गया इसलिए मैंने घरवाले बोलते थे कि कैसा तनू स्वीटर ले लिया की तने तो स्वीटर खराब है हमको डांटने लगे थे हमको अच्छा नहीं लगता था इसलिए हम तनिक बिग दिए थे हमको नहीं लगता है बड़ी गन्दा रहता है जब जब पसारें तब तोरुआ निकल गया इसलिए हम बाजारे उस दुकान का स्वीटर नहीं ठीक रहा था ई जाइ थी गन्दा बटोरने गन्दा बटोर कर ले आई थी इसलिए हम स्वीटर नहीं खरीद पाए ई कि गन्दा है इसलिए हमको रंग नहीं पसन्द रंग फट फट गया हम जाड़ा से मरती हूँ इसलिए हमको ठण्डक बड़ी लगती है ये हम क्या करूं हम बड़ी तनतुहान हो गई स्वीटर हम बड़ी ठगहा गेली इसलिए ई से हम स्वीटर खरीद के बड़ा हमके घर वाले डांटते थे कि कैसा गई थी बाजार करने की स्वीटर ले आई थी चन्दौली का चन्दौली का स्वीटर नहीं ठीक रहा था इसलिए हम नहीं उसको बिग दिए थे अब स्वीटर नहीं खरीदी पाएगी